बच्चे लोग के लिए छठ व्रत करते हैं जितिया पर्व तो भर दिन सहते हैं भर रात सहते हैं सुबह होकर परना करते हैं नहा धो कर पूजा पाठ करके परना कर कर जैसे की हो गया बेढ़ पूजा बेढ़ पूजा में आज नहा खाते हैं बिहान होकर जाते हैं बेढ़ पीपल के पौ गाछ के पास वहाँ पूजा करते हैं एक सौ आठ बेर बादाम लेकर घूमते हैं घूमते हैं ओ हुआ पति के लिए लम्बी उम्र के खातिर करते हैं पूजा हो गया करवा चौथ करवा चौथ तो करते हैं जैसे आज नहा खा हुआ तो कल भर दिन सहेंगे सहकर साँझ को रात जब होता है तो पूजा करते हैं कथा सुनते हैं तब जा के चाँद उगता है दस बजे रात कर ग्यारह बजे रात कर उतना देर हम लोग रहते हैं तो चाँद देख कर तब वो पति अपना रहता है घर पर तो पानी पिलाता है नहीं रहता है तो फोने पर बोलते हैं कि पानी पी लो तो पानी हम लोग पी लेते हैं पूजा करते हैं पति के खातिर करवा चौथ जैसे कि हो गया तीज करते हैं पति के लिए तो आज खाते हैं मतलब नहा नहा खाय हुआ नहाय खाय दिना खाते हैं ई अरबा चावल का भात कदुआ के सब्जी चना के दाल और बिहान होकर सहते हैं सहते हैं तो भर रात होता है भर रात होता है तो उसमें पूजा करते हैं पूरा रात जाग कर बिहान करते हैं तो जो बैठाते हैं जिसपे भगवान महादेव गौरी गौरी जी को वो कल तक जाते हैं कलशा भसाने के लिए गाछी पैदल जाते हैं उतना दूर सोचिए पति के लिए इतना कुछ करते हैं जाते हैं भँसा के आते हैं तब नहा धो कर पूजा करते हैं फिर सुबह में घर में तब खाते हैं खाना इतना कष्ट हम लोग पति के लिए करते हैं इतना कष्ट होता है बच्चे के लिए जितिया करते हैं तीज करते है पति के लिए करवा चौथ होता है करते हैं और जा के इतना वो सब चीज़ करते हैं पति के लिए अब जाते हैं घूमने के लिए रात को जो होता है पूजा तीज होता है तो एक दूसरे के लिए दीदी लोग करती है वो भी आती है हमारे घर कि तुम भी चलो वहीं बैठना कथा सुनना दीदी लोग सब अपने एक दूसरे पति के लिए करता है पूजा पाठ अपने बच्चे के लिए लोग मम्मी लोग सब जितिया करती है अपने अपने बच्चे के लिए तो ये सब बढ़ियाँ अपनी वो लम्बी उम्र खातिर बच्चा के लिए अच्छा सुरक्षित के लिए वे करती है जितिया करवा चौथ हुआ अपने पति के लिए करते हैं बेढ़ सोमवारी होता है अपने पति के लिए करते हैं जाते हैं पीपल के पेड़ तर तो वहाँ पूजा कर कर एक सौ आठ बार घूमते हैं पति के लिए तब जाते है आते हैं पंडीजी तब सब कथा सुनते हैं पंडीजी को कुछ दान दक्षिणा देते हैं तब वहाँ से आते हैं तब घर में जैसे कि चर्चा करते हैं हमलोग भोला बाबा का भोला बाबा का औरो पार्वती का करते हैं घर में नीपते हैं अंगना गोबर लेकर अंगना नीप कर तब बैठाते हैं हम भोला बाबा का वहाँ फोटो लेकर सब वहाँ कलशा बैठाते हैं तब दीदी लोग को बुलाते हैं तब गाना उना भजन करती है तब लास्ट में जब चार पांच घंटा हो जाता है तो उद्यापन दिया देते हैं उसको कलशस्थापन देकर ओ तब जा के घर सब दीदी लोग को देते हैं चाय बिस्कुट नाश्ता में स्प्राइट जैसे हो गया यही सब देते हैं तेकर बाद हो जाता है पूजा उजा तब हम लोग भी घर में सबको प्रसाद उरसाद देते हैं गोर लागते हैं तब आशीर्वाद बड़े लोग देता है तो यही सब करते हैं पूजा उजा और क्या करेंगे